देखिए परिवार में जहाँ तक बात है परिवार में बीमार होने की तो कोई भी आदमी अगर बीमार होता है तो उनको खाने पीने में तो कोई चीज ज़्यादा वो पसंद आता नहीं है तो हाँ उस टाइम ऐसा होता है कि मतलब नमकीन चीज थोड़ा आदमी ज़्यादा प्रेफर करता है नमकीन चीज़ थोड़ा सही लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहती है कि परिवार में अगर कोई बीमार है तो उनको थोड़ा नमकीन चीज ही खिलाया जाए जैसे पहले के जमाने में पहले लोग जो भी थे वो ज़्यादातर खिचड़ी विचड़ी बना के देते थे उस टाइम पे नमकीन एक बनता था नमकीन नींबू का उसको देते थे खिचड़ी के साथ में उससे सेहत में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था और खाने में भी सही लगता था बीमार लोगों को पसंद आता था मतलब खाने में ऐसा था कि वो नमकीन था तो थोड़ा चीज सही लगता था खाने में और दूसरी चीज अगर बात की जाए तो सेहत के आधार पे पीने में अगर दूध दे रहे हैं उनको गर्म करके दूध दिया जाता है उसमें हल्दी डालके थोड़ा सा घी डाल देते हैं तो वो भी शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है हालांकि वो पीने में उतना सही तो नहीं लगता लेकिन शरीर की मजबूती को मतलब शरीर को निरोग करने में हल्दी का बहुत बड़ा योगदान होता है तो इसलिए और दूध से ताकत मिलती है तो इसलिए जो है सो कोई अगर बीमार पेर्सन है तो उनको ये दूध में हल्दी और घी डालके उनको दिया जाता है पीने के लिए जिससे उनका स्वास्थ्य में अच्छा प्रभाव पड़ता है उनका स्वास्थ्य जल्दी सही होने की संभावना होती है और बाकी तो दवाई ववाई जो भी लेना रहता है वो तो लेते हैं लेकिन खाने में अगर बात की जाए तो बस यही सब चलता है और दूसरी अगर बात की जाए नमकीन उनको पसंद नहीं आ रही है तो फिर दूध के साथ में उनको ब्रेड दिया जा सकता है ब्रेड बिस्किट ये सब दे के बच्चों को ज़्यादातर पसंद यही आते हैं कि उनको दूध के साथ में कुछ बिस्कुट दे दिए बिस्किट बच्चों को पसंद आता है तो वो